गेम फेवरेट फेवरेट गेम हे फेवरेट गेम्यो फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट आनीक जायती गेमी आसताय म्हाका चड रुल्स ऑफ फुटबॉलाक आनी क्रिकेटाक इकरा प्लेयर आसताय फुटबॉला जी ग्रावंड आसताय हार्ड आसताय आनी लोन आस लोन घाल आसताय लोनागेर खेळटाय फुटबॉलाचे फामाद प्लेयर वल्डा प्लेयर रोनाल्डो मॅसी आनी जायतेस जाय क्रिकेटाचे प्लेयर कपील देव सनील गवास्कार कपील सचीन तेंडुलकर हे वल्ड दोनी हे ओल्ड प्लेयर आनी आज आतकाचे कोली रवी जे जे आसताय फुटबॉलाचे गेम्यो बेश वलयन खेळटाय ज्यो एक ओररा आसताय आनी स्टेट खेळटाय ते देड ओर खेळटाय डिफरंट टायप्स ऑफ गेम आसताय त्यो लीग लीग आसता फस्ट क्लास सिनियर डिविजन लीग आसतायोय गोंया वल्डाक टीम बऱ्यो आसाय ज्यो पोर्चुगाल ब्राजील आर्जंटिना ह्यो फामाद गेम्यो जर्मनी फ्रांस इटली त्यो फामाद गेम्यो वल्ड कप जाता एवरी चार वर्सान य्यो चार वर्सान जाता क्रिकेटाचें वल्ड कप जाता चार वर्सांनी फुटबॉलाचें जाता चार वर्सांनी वर्सां वर्सां लीग चलताली डिफरट स्टे गांवांनी डिफ्रट वाड्यानी डिफ्रट स्टेटीनी लीग चलताली